साढ़े जम्मू कश्मीर दी बड़ी सारी टीमां न जेह्ड़े खेलदियां इस मौकै जि'यां साढ़े जम्मू कश्मीर दी टीम ऐ जम्मू कश्मीर क्रिकेट कोंसिल एह् बैट बाल दी टीम ऐ एह् साढ़े देश गी पराजैंट एह् साढ़ी स्टेट गी पराज़ैंट करदी नैशनल ते कन्नै स्टेट लैवल उप्पर नाह्ड़े अंदर बड़े सारे कल्ब खेलदे जि'यां जम्मू डेयर टाईटल्स होई गेआ ते होर कन्नै फुट्ट बाल दी बी टीमां ऐ जि'यां जम्मू कश्मीर फुट्ट बाल ऐफ्फ सी काउंसल होई गेई तो कन्नै इक होर टीम ऐ जेह्ड़ी हाक्की दी बी टीम ऐ जम्मू कश्मीर हाक्की टीम होई गेई ते कन्नै जम्मू कश्मीर दी होर बी साढ़ी टीमां हैन जि'यां जम्मू कश्मीर दी ऐ खो खो दी टीम ऐ जम्मू कश्मीर दी खो खो दी टीम होई गेई ते कन्नै कबड्डी दी बी टीम ऐ जम्मू कश्मीर दी जम्मू कश्मीर बैडमिंटन दी बी टीम ऐ जि'यां साढ़े जम्मू कश्मीर दी क्रिकेट टीम दे दो तिन्न बंदे न जि'यां उमरान मलिक शैह्बाज़ ऐह्मद होई गेआ अविनाश सिंह होई गे एह् इस मौकै आई पी ऐल्ल खेला दे न ते कन्नै बड्डी गल्ल एह् ऐ शैह्बाज़ ऐह्मद कन्नै जेह्ड़े उमरान मलिक न ओह् इंडियन टीम दे इंटरनैश्नल प्लेयर बी हैन ओह् इंटरनैश्नल क्रिकेट बी खेला दे न इस दे कन्नै इ'यै आक्खना चाह्ना मैं जेह्ड़ी साढ़ी स्पोर्टस टीम न नोहाड़ी बजह कन्नै साढ़े जेह्ड़ी देश गी बड़ी मदद होआ दी ऐ

इस साल मुड़ियै आई पी ऐल्ल स्टार्ट होने आह्ले ऐ ते सुनेआं कि तिन्न चार होर मुड़े न जेह्ड़े बैट बाल बिच्च सलैक्ट होई गेदे ऐ ओह्बी आई पी ऐल्ल खेलनी ऐ उ'नें ते कन्नै नाह्ड़े कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा देश ऐ न एह्दे बिच्च स्पोर्टस दे पर प्यार बी बड़ा बधदा